हाँ मुझे लगता है कि न्यूज मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों को जो है पर्याप्त कवरेज नहीं करता है या कहा जाए तो बहुत कम कवरेज करता है क्योंकि आए दिन किसानों की नई नई समस्याऍं रेहती हैं मीडिया के द्वारा इन समस्याओं का कवरेज नहीं किया जाता है और आए दिन किसान जो है फ़सल ख़राब हो गई या अन्य समस्याऍं ले कर सरकार के पास जाते हैं या फिर सरकार तक अपनी समस्या पहुचाने का एकमात्र जो है एक माध्यम होता है मीडिया लेकिन हमारी न्यूज मीडिया इन ग्रामीण क्षेत्रों में इन मुद्दों पर कवरेज नहीं करती हे इस कारण से बहुत सारी बातें सरकार तक नही पहुंच पाती है और आए दिन मीडिया को जो है कवरेज करना चाहिए क्योंकि इसी कारण से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है वो आगे तक नहीं पहुंचेगी तो सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं की जाएगी और सरकार के द्वारा मदद नहीं की जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नई होगा आज भी गामीण क्षेत्रों में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर इस्कूल नहीं है लाइट पूरी तरह से नहीं जाती है या फिर बेरोज़गारी भी बहुत फैली हुई है तो इन सभी मुद्दों पर न्यूज मीडिया को कवरेज करनी चाहिए